हेल्ल' अ नोंथांनियाव माबा ससमा मोनगोन नामा आं थारमाने मेगना इसे गाज्रि जानाय बायदि मोनबाय थादों ओरै आखरफोरखौ सिनाया सिनाया जादों दा आङो जेनेबा बे बेरामनि थाखाय एसे ससमा मोनगोन नामा आं दाथ' दख्थरनाव खिन्थिथ'वाखैमोन दा खिन्थिगोन होनना सान्दों दा ओइ जे इसेबां बारा असुबिदा गैया गिदिर असुबिदा गैयिखाय जेनेबा दा आङो बाहाय नुवा नुवा मोननायावसो इसे असुबिदा मोनदों नालाय आखरफोरखौ नायखांनो हायाखै बेनिखायनो बेनिथाखाय माबाफोर असुबिदानि मोनगोन नामा आखरफोरखौ सिनायखांनो हानाय आन्था मोनग्रोबा हामगौमोन जुदि आखरफोरा सिनायनो हायो जेनेबा ससमा लानानैबो जुदि बे बेरामा मोजां जाया जेनेबा नुवा नुवा मोनदावो ओमफ्राय आं डक्टरनो खिन्थिगोन होननानै माबा खालामदों आरो अ बुजिदों दे होनबालाय आङो होनबा आं डक्टरनाव थांग्रोनि डक्टरनाव थांग्रोनानै मा रिजाल्ट ओंखारो जेनेबा ससमाखौ आं नोंथांनिफ्रायनो लायसिगोन आरो

अ दे होनबालाय आङो जेनेबा न'आवबो जोंहा हासबेन्दआबो बिदिनो माबा बे मेगननि उसुबिदायावनो एसे माबा नांगौ जादों होनना बुंदों ससमा आं बेखौबो जेनेबा नोंथाङा जे जाहाथाहा बेराम डक्टरनाव थाङालासेनो होआबा आं बेखौ नायहोग्रोनसै आरो जेनेबा डक्टरनाव थांग्रोनोसै थांग्रोनानै सानैबो आरो नोंथांनिफ्रायनो लायसिगोन आरो ससमाखौ जेनेबा पावारखौ ससमाखौ अ अ दे दे दे